हय आमचे घरा मुकारूच आमचे बारीकशें बाग आसा त्या बागान वेगवेगळ्या प्रकारचे सुकणीं येवन बसतात ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडा वयल्यान रंगबिरंगी जीं फुलां आसा तीं तांकां खूब आकर्शीत करता तीं झाडांक त्या बारीकश्या झाडां कडेच अशींच फिरणी घेयत आसता तशींच थोडे फावट जशे जशे की जाता की आमचें घर आमच्या बागाक तेंकूनत आसा सो आमचे बागाचे बागा कडल्यान रोकडीच तीं आमच्या घरा कडेन येता जनेलाचेर बसता जनेलांचेर हारश्यांचेर आपलें चोंच मारून सांगता की आपूण येयला आपूण आसा थंय आनी आमी तशें खावपाक म्हणल्यार तांकां थोडे फावट किदेंय बिस्किटेचो पिटो धर नाजाल्यार अशे आनी किदें गंव बारीकशे ते दवरता उदक आमी उदकाची सोय म्हणल्या तांकां बारीक एक कप कशें दवलेलें आसा लांब थंय बारकेली बारकेली सुकणीं येता तीं उदक पिवन वयता आणी अशेच आमच्या फा फाटल्यान सुद्दां आमच्या पोरसान तशेंच आसा म्हणजे आमची फळांचीं झाडां आसा तशींच तांचेरूय येवन तीं सुकणीं बसता थोडे फावट आमची आमचीं फळां आसा तिवूय खाता काय ना फळां एक खाता दोन खाता ताज्यान वयर चड खावं वचना पेर आसा आमची पेरीचेर येवन बसता तशीच फाटल्यान आंतेर आसा आंतेरीचेरूय येवन बसता बरें दिसता तांचो तो मधूर आवाज आयकून